आमचे हिंगा न्हंय आसा ती तीन तीन न्हंय जायन एक जाता एक न्हंय जाता ताका संघमेश्वर म्हणटा तींग देवूळ आसा ते उदक त्या उदकांत देवूळ आसा ते शिवरातर जाता शिवरात्रे दिसा तीन जाले शिवाय उदक उदक देंवना मागीर तीं बोटींग जाता फिशींगय जाता गणपती विसर्जनूय जाता